हँ हेलो

हँ बहिन बहुत कुशल छी अहाँ छी ने कुशल हँ की कहब बहिन कहब पहिलुका लोक सब तऽ ओ महात्मा गाँधी छलखिन जवाहरलाल नेहरू छलखिन ओ सब भाषण देथिन तऽ आदमी समझै बात जे अपना मिथिलाञ्चलमे जवाहरलाल लाल नेहरू एहन बात बजलखिन इन्दरा गाँधी दीदी एहन बात बजलखिन राजीव गाँधी एहन बात बजलखिन आ आब तऽ से भाषण दै छै जे लालु प्रसाद देलकै चौपट कए ई लालु गुआर छियै ई चौपट कए देलकै अपना मिथिलाञ्चल कऽ बहिन आओर की कहब जहिना जहिना लालु भाषण दैया तहिना तहिना पब्लिक नखरा करैया जहिना जहिना बहिन मोदी करैत छथि तहिना तहिना नक्शा पब्लिक ऊतारैया आबक समस्या तऽ एतेक एखनो बहिन ठीक छथि ने तैयो एखनो देखिऔ जे जवाहरलाल नेहरू छलथि जे महात्मा गाँधी छलथि ईन्दिरा गाँधी छलथि से नही ने मोदी कऽ अछि ललुआ तऽ चौपट कऽ देलकै ओ तऽ जातिके गुआर मिथिलाञ्चलके चाहलकै जे हम खाए जाय ओ तऽ मिथिलाञ्चलमे एतबे भेलै जे एतबो एतबी हुनका सबके जे ईन्दरा गाँधी सबकेँ जे देखल छै जवाहरलाल नेहरूके जे कयल छल एखनो हुँनके देखिऔ लालकिला परमे हुनके झण्डा फहरायल जाइत छनि आओर कहाँ ककरो झण्डा फहरायल जाइया बहिन एखनो सोचिऔ एखनो जवाहरलाल नेहरूके झण्डा खुब फहराइत छै हँ दीदी आब राखु बहिन आब राखु बहिन आब राखु